ہیلو کیا آپ ٹریول ایجینٹ سے بات کر رہے ہیں جی بات در اصل ایسی ہے کہ میں وارانسی سے ایرج بات کر رہی ہوں میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کی کار رینٹ پر مل سکتی ہے کیا اچھا تین دن بعد ہمارا آگرہ کا تاج محل دیکھنے کا پلان ہے تو کیا تین دن بعد کار مل جائے گی مجھے جی

مجھے سات سیٹر کار مل سکتی ہے کیوں کہ ہم سات لوگ ہیں مجھے اے سی چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کہ کرایہ کتنا ہوگا

فورٹین تھاؤزینڈ فورٹین تھاؤزینڈ روپے تھوڑے زیادہ ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے ارے نہیں بھئی تھرٹین تھاؤزینڈ بھی کچھ زیادہ ہی ہیں آپ تھرٹین تھاؤزینڈ سے کچھ اور کم کریے بارہ ہزار روپے کیا اس سے کچھ کم نہیں ہو سکتے ہیں میں آن دا ٹائم پیمینٹ کر دوں گی جی چلیے میں تین دن بعد صبح دس بجے کار چاہتی ہوں کیا اس وقت مجھے کار مل سکتی ہے اچھا نہیں نہیں نہیں کوئی اشو نہیں ہے دس پندرہ منٹ کی کوئی بات نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے